یوگا ایک قدیم اور مفید جسمانی ذہنی اور روحانی مشک ہے جو انسان کو سکون صحت اور توازن عطا کرتی ہے اگر آپ یوگا شروع کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے مشورے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے یوگا کرنے کے لیے مفید مشورے دن کا صحیح وقت منتخب کریں صبح سویرے یوگا کرنا سب سے بہترین ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ماحول پرسکون اور سانس لینے کے لیے ہوا تازی ہوتی ہے خالی پیٹ یوگا کریں یوگا کرنے سے تین سے دو گھنٹے پہلے کچھ نہ کھائیں تاکہ پیٹ ہلکا ہو اور آپ آسانی سے مشق کر سکیں آرامدہ جگہ چنیں ایسی جگہ پر یوگا کریں جہاں سکون ہو شور نہ ہو اور آپ خود کو ذہنی طور پر سکون محسوس کریں چٹائی یا یوگا میٹ کا استعمال کریں زمین پر براہ راست یوگا کرنے کے بجائے ایک نرم چٹائی یا یوگا میٹ استعمال کریں تاکہ آپ کو آپ کو آرام ملے